अगरचे बात करूँ तो मेरी सब से गौरवपूर्ण उपलब्धि इ वी जी टै टू छे एक ऐसी प्रोजेक्ट कम्पनी है जिस में कि मैंने सब से बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है इस में एक ऐसा परीक्षा होती है जिस में की कुल पचास अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लोगों को हैकरस को दिया जाता है जिन में सभी पचास प्रोजेक्ट्स का सॉलूसन खोज कर के हमें कम्पनी को देना होता है और जो भी इस कार्य को पूरा कर लेता है उसे एक लाख तक का प्राइज मनी भी दिया जाता है मैंने अपने जीवन में इस ऐगज़ाम को चार बार दिया है जिस में से मैंने केवल एक बार ही सफलता प्राप्त की है और उस एक ऐगज़ाम में जब मैंने सफलता प्राप्त की तो मुझे बहुत ही गर्वान्वित महसूस हुआ उस में मुझे एक लाख का प्राइज़ मनी भी मिला और यह मेरे लिए एवं मेरे परिवारजनों के लिए सभी के लिए सब से गौरपूर्ण बात है